मूंखे छुरियूं खपनि पियूं मां बज़ारि वञी छुरी वठी आयमि हिक लसी छुरी हुई हिक दंधनि वारी छुरी छुरीअ जो प्लासटिक सुठो हुओ ऐं भाॼियूं बि सुठी वढजनि पियूं मूंखे हथनि में चुभनि कान पेयूं